اردو ایک ہندوستانی زبان ہے جو پاکستان بھارت اور افغانستان میں بولی جاتی ہے یہ ہند آرائی زبانوں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور اس کے تحریری شکل فارسی سے ماخوذ ہے اردو ہمیشہ سے ایک متحرک زبان رہی ہے اور اس میں مختلف علاقوں کے لوگوں نے اپنی اپنی ثقافت اور روایات کو شامل کیا ہے اس کی وجہ سے اردو میں متغامو مختلف علاقائی بولیاں تیار ہوئی ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں اردو کے بعض علاقائی بولیوں میں شامل ہے دہلوی اردو یہ اردو کی سب سے عام بولی ہے اور اسے بھارت کے دارالحکومت دلی میں بولا جاتا ہے کراچی اردو لاہور اردو پیشاور اردو کوئٹہ اردو یہ سب اردو کی علاقے علاقائی بولیاں ہیں